हँ हम देखियौ कहलहुॅं की जे हमरा न गाछ लेबाक छलय हम कहलहुॅं हमरा अहाँ सॅं गाछ लेबाक छलय फूल के हमरा चाही अहाँकेॅं लताम के या गुलाब के ईसब कते मे अहाँके पास मे यऽ सुखपुर परैया तऽ कोन जगह पर छल हँ अच्छा कतयमे बेचलहुॅं हम लेब अहाँके गुलाब गाछ

अच्छा आओरो कोन गाछ सब यऽ अहाँके पास अच्छा सब कलर के यऽ तऽ केना दाम दय छियै अहाँ केना बेचै छियै अहाँ तऽ आओर सब गाछ केना बेचलहुॅं आओर अहाँके हमरा लताम के गाछ चाही पचास टका से किछु कम नहि भऽ सकैया अहाँ क़हियौ ने कम हेतै तहन ने लेबै नहि तऽ हमरा चाही एक दूगो अहाँ ओतय कहबै तऽ ओतेक थोड़े भऽ सकैया ई अहाँ कते बजय सॅं खोलै छियै दुकान आ बन्द कते बजे करै छलहुॅं अच्छा तऽ ओहिमे आओरो कोनो गाछ राखैत हेबै ने इमहर ओमहर आम के छै लताम के भी कुछो राखैत हेबै ने कठहर सबके नहि राखै छलियै अच्छा हँ तऽ हमरा चाही अहाँके गुलाब गाछ आओर लताम आओर आम चाही कोन कोन गाछ छलै अहाँके पास हँ तऽ कलकतिया एहिसॅं किछु कम नहि हैत कम कते करबै बहुत अहाँ कहि रहल छी ठीक छै ठीक छै की कहलहुॅं ठीक छै